ہیلو جی سر جی سر الیکٹرانک آئیٹم کی دُکان سے بات کر رہا ہوں کون سا فون سر بتائیے پوکو ایکس فائیو پرو فائیو جی جی سر بتائیے جی سر اویلیبل ہے میری شاپ پر کیوں کہ اِس ٹائم بہت ڈیمانڈ میں ہے تو زیادہ اسٹاک میں رکھنا پڑ رہا ہے جی سر سر اُس کے تین کلر آتے ہیں ایک وائٹ ایک بلو ایک بلیک اور اُس کے فیچرس تو سر اتنے زیادہ ہیں کہ ایک جیسے آئی فون میں ہوتے ہیں اُس طرح کے فیچر اِس میں دیئے گئے ہیں چھ ہزار ایم ایچ کی بیٹری بیک اپ ہے اُس کا کم سے کم دو دِن چلے گا بنا چارجنگ پہ لگائے اور چھ چونسٹھ میں آیا ہے چھ چونسٹھ بھی ہے چھ ایک سو اٹھائیس جی بی ریم بھی زیادہ دی گئی ہے اِس کی اور بیٹری بیک اپ جی سر اور ایمولائڈ اسکرین ہے ہر چیز بہت زیادہ ِاس کی فیچرس بہت اپ کر کے دیے گئے ہیں جی سر فائیو جی ہے سر فائیو جی فون ہے سر ایک سو بیس ہٹز کی اسکرین ہے اُس کی ایمولائڈ ڈسپلے ہے دُھوپ میں بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گی اچھے سے نکھر کر کلر آئیں گے اِس کے سر یہ پڑے گا آپ کو ففٹین تھاؤزنڈ فائیف ہنڈریڈ جی سر مِل جائے گا لیکن آپ کو ڈاؤن پیمنٹ ہاف ڈاؤن پیمنٹ کرنی پڑے گی اور زیرو پرسینٹ فائنینس میں مِل جائے گا آپ کو لیکن آپ کے پاس سر کارڈ ہونا چاہیے ایچ ڈی ایف سی کا اُس کی وجہ سے میں آپ کو دے پاؤں گا زیرو پرسینٹ فائنینس پہ جی سر سر آپ کو شاپ میں بھی یہیں مِل جائے گی دریا گنج پر ہی ہے شاپ نمبر ہے ففٹی سکس جی سر شاپ نمبر ففٹی سکس آپ نے وہ دیکھا ہے گولچے کا ایریا جو اندر جا رہا ہے اُس سے پہلے ہی یہ شوروم سے ٹی وی ایس کی شوروم سے پہلے ہی ہے سر میری شاپ صبح دس بجے اوپن ہو جاتی ہے اور شام کو ساڑھے سات بجے تک آف ہے اوکے سر آ جائیے گا آپ میری شاپ پر ضرور وزٹ کریں